ہندوستان کی ملازمات اتنا کٹھن ہے کہ بہت پریشانی ہے پہلے لوگ پڑھے لکھے تھے پکڑ پکڑ کے سروس دیا جاتا تھا اب نہیں دیا جاتا ہے بہت پریشانی ہے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ لکھ کے بھٹک رہے ہیں میرے ہسبینڈ پڑھائی کر کے ٹیلر کا کام کر رہے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار سے زیادہ کما نہیں پاتے اتنی پریشانی ہے ہندوستان میں اب بچے پڑھ لکھ لیے ہیں وہ بھی لیکن کچھ نہیں کر پاتے بچوں کو دس لاکھ بارہ لاکھ لگا کے خرچہ کیے لیکن بچے پڑھ نہیں پائے اور پڑھ لیے جو بچے وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں بھٹک رہے ہیں پریشان ہں بہت تنگی ہے بہت پریشانی ہے لیکن یہاں جو آئی اے بی اے کر رکھا ہے وہ رکشہ چلا رہا سبزی بیچ رہا ہندوستان میں اور جو عورتیں کچھ کر کرنا بھی چاہتی وہ کر نہیں پاتی ہیں کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کسی طرح کا کچھ نہیں ہے جو عورت ہوشیار ہے کامیاب ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے وہ چولہا پہ کھانا بنا رہی ہے بچوں کو پال رہی ہے بس ٹینشن میں رہتی ہے آدمی کی کمائی کم ہے آدمی کم کماتا ہے ان کی سیلری نہیں ہے کیسے کیا ہوگا بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے گھر بنانا ہے بیٹی کی شادی ہے ہر طرح کی مصیبت ہے ہر طرح کا دقت ہے پہلے زمانہ میں بھی ایسا ہی تھا اور اس بار بھی ایسا ہی ہے اور بچے بھی جو ہے سو وہ کچھ بات سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھ پاتے ہیں جو پڑھائی پڑھے لکھے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جاب نہیں مل رہا ہے مل رہا ہے تو ہزار پندرہ سو کا غلامی کی طرح جاب ہے سرکار نہ دیکھ رہی نہ سن رہی ہے تھوڑا سا بھی دھیان ہم پبلک پہ نہیں دے رہی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کا علاج نہیں کروا پاتے ہم لوگ جو یوجنا وغیرہ چلتی ہے اس میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے گھوس دو تو یہ کام کروں گا گھوس دو تو وہ کام کروں گا پانی کی پریشانی ہے اس کے بعد جو کھانے پینے کی پریشانی ہے بہت دقتیں آ رہی ہیں ہندوستان کے اندر جس کا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا پڑھے لکھے بھی بھٹک رہے ہیں اور جو پڑھے لکھے وہ بھی بھٹک رہے ہزار پانچ ہزار دس ہزار میں کیا ہونے والا ہے میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان رہتے ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار روپیہ لاتے ہیں کما کے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے ٹھیک سے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں ایک ٹائم کھانا بنتا ایک ٹائم بھوکے رہتے ہیں بچے اچھا کپڑا نہیں پہن پاتے اچھا ایجوکیشن چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا ہے کیا کیا جائے کچھ سمجھ سے باہر ہے اور پہلے زمانہ میں بھی میرے بھائی لوگ بھی کماتے تھے کچھ نہیں کر پائے پہلے کتنا جاب ملتا تھا آدمی پڑھے لکھے کم ملتے تھے لیکن اب آدمی ہے کم زیادہ اور جاب بالکل کم ہے